इक दिन दी गल्ल ऐ में अपने पापा कन्नै गेआ हा साम्बै साढ़े इक पार्क ऐ बड़ा स्हेई पार्क ऐ ओह् बी अपना वीर भूमि पार्क ऐ ते उद्धर अस घुम्मे फिरे शैल करियै अच्छा फस्ट टाइम उस पार्क गेआ निक्के होंदे गेआ हा उस टैम पार्का बिच्च गेआ ते मजा आया मिगी पार्क च घुम्मने दा घुम्मी काम्मी आइया घरे गी फिर अगले दिन में चलिया वेबमाल जम्मू साढ़े उधर बड़ा फेम्स ऐ जम्मू बिच्च घुम्मदे रेह् घुम्मदे रेह् बड़ा स्हेई मजा आंदा घुम्मने दा उत्थै जिसलै तुस जागे उत्थै घुमने दा बड़ा मजा आना थोआनु सिद्दी गल्ल ऐ फिरी आसें घुम्मे शापिंग छापिंग कीती थोह्ड़ी मती कपड़े छपड़े खरीदे असें कपडे़ खरीदे चली पे अस मूवी दिक्खन जिसलै असें मूवी दिक्खी ते मूवी दिक्खी आसें त्रै घैंटें दी मूवी ही मजा आइया मूवी दिक्खने गी जिस टाइम अस मूवी दिक्खने होन्ने ते उस टैम ऐ ते मजा सारें गी आंदा मूवी दिक्खने कन्नै ठीक नी मूवी दिक्खियै आइये ते में चलिया हा उधर केह् बोलदे उधर वीर भूमि पार्क होइयै आया फिर चलिया में बागेबहु ओह् बी साढ़े जम्मू च बड़ा फेम्स ऐ उधर घुम्मे कम से कम उधर बी में कम से कम पंज जां पंज शा छे बारी घुम्मी आए दा उधर में मतलब जि'न्ने बारी जागे तुस उ'ने बारी घट लगना तुस जि'न्ने बारी जागे थुआनु मजा आना उधर घुमने ओह् इलाका गै ऐसा ऐ बागेबहु घुम्मन दे बाद चलिया अस उधर शिमला शिमला चलिये शिमला चली ऐ ते उधर बी शैल ऐ वातावरण शैल ऐ उधर दा बर्फ पौंदी इक अलग ही मजा आंदा उत्थै ते मीं फ्ही कन्नै फुटवाल खेलने दा बी बड़ा शौंक ऐ निक्का होंदा हा ते में चलिया अपने दोस्तें कन्नै फुटवाल खेलन फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जिसलै फुटवाल खेलेआ ते मजा आया फुटवाल खेलने गी अच्छा खासा मैच होएआ फुटवाल खेलेआ ते चली पे फ्ही मैच ही मेरा साढ़ी टीम जित्तिय जिसलै साढ़ी टीम जित्तियै ते चलिये अस परतियै क्रिकेट खेलने गी ते फ्ही मेरा क्रिकेट दा मैच हा ते फ्ही में क्रिकेट खेलेआ जिस टाइम में क्रिकेट खेलेआ मजा आया क्रिकेट क्रिकेट खेलने गी साढ़े लागै इक ग्रोउड ऐ साढ़े घरा कन्नै ग्रोउड ऐ ओह् बी स्हेई ग्रोउड ऐ उधर बी में बड़ी दौड़ लाई दी ते इक साढ़े कठुए बी इक पार्क ऐ मगर बिच्च उ'दे बी मजा उत्थै बी आंदा न्हाने दा निं पता लेकिन आंदा मजा उत्थै बी